असां सभु शादीअ में सिंधी मिली करे मौज मस्ती कंदा आहियूं नवां नवां वेस ठाहिराईंदा आहियूं परियां परियां खां रिश्तेदार खोटींदा आहियूं सभु रिश्तेदार भेण भाॼायूं मिट माइटनि वारा नानाणा ऐं सहुराणा कुटुंब मिली करे मौज मस्ती कंदा आहियूं नवा वेस ठाहिराईंदा आहियूं मेहंदियूं हणंदा आहियूं उते नचंदा आहियूं राति राति जो लाॾा ॻाईंदा आहियूं साट सौण कईंदा आहियूं ख़ूब घणेई नची नची टुपी करे घुमी फिरी करे शादियुनि में थकिजी करे घणेई खाइणु पीअणु कईंदा आहियूं ऐं तरह तरह जा नृत्य नाटक कंदा आहियूं मौज मचंदी आहे असांखे हर ॻाल्हि जी मस्ती थींदी आहे ऐं घणेई खिली करे नचंदा आहियूं टुपंदा आहियूं पोइ बस छोकिरो छोकिरी खे पंहिंजे कमिरे में मोकले करे उन खां पोइ ही असां पंहिंजो रांधो थी करे बढ़िया शादी जो मौज वठंदा आहियूं